सब चीज तऽ बढ़ियें छै लेकिन एजुकेशन सिस्टममे थोड़ासँ परिवर्तन करला बाद आओर भी जादे होइ सकै छै जैसे जर्मनी जर्मनीके अपना सनि जानिते छियै जर्मनीके पढ़ाइ लिखाइके बारेमे मामलामे तऽ आ थोड़ा तऽ आगे छै आओर भारत पीछे रहै छै पीछे इसलियै छै कि भारतमे थोड़ा बहुत कि अहाँके शिक्षक सनि जे छै उ मे पढ़ाइमे थोड़ा कठोर मतलब हम लोग कम करै छै एकरामे मतलब एजुकेशन सिस्टममे ओकरा थोड़ा जादा मेहनत करै लागै करना चाहि टाइमपर जे चीज होइ छै टाइम टाइमपर कराना चाहिय ताकि सबसँ बड़ो बात छियै जे टाइमपर कोइ चीज यहाँपर होइ नहि छै सबसँ बड़ा प्रॉब्लम ई छै स्टुडेन्ट जे विद्यार्थी छै यहाँके तऽ उ विद्यार्थी तऽ जेना कऽ सरकारी कॉलेज इसकुलमे पढ़ाबै उतना तऽ पढ़ते छै लेकिन यही नहि होइ छै कि पहिले मास्टरे नहि ने बढ़िआँसँ पढ़ाबै छै मास्टरके जे नियम छै नियमपर पढ़ैतै तऽ बढ़िआँ हौते सबसँ बड़ो बात छै कि यहाँके मतलब बच्च बच्चा सब तऽ सब अच्छे छै बच्चामे कोइ कमी नहि छै वही मास्टरेमे थोड़ा बहुत कमी छै मास्टरके थोड़ा बढ़िआँसँ पढाना चाहिए उस टाइम टाइमपर जे बङ्क मारै छै ओकरामे तऽ कुछ होइ नहि छै तऽ मास्टरके बढ़िआँसँ टाइमपर आना चाहिए टाइमपर पढ़ाना चाहिए आओर भी मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि अमेरिका सनि होले कम्प्यूटरके मामिलेमे आगे छै इस कारणसँ मतलब थोड़ा बहुत कम्प्यूटरोके नॉलेज यहाँपर होना चाहिए इसकुलेमे कम्प्यूटरके नॉलेज जहाँ रखते तऽ थोड़ा बहुत बच्चा आओर एक्सपर्ट हौते आओर भारतके नाम भी थोड़ा रौशन हौते आओर कमी एकरामे यही छै कि मास्टर बढ़िआँसँ पढ़ाबै नहि छै वहीमे थोड़ासँ आओर मेहनत करतै तऽ आओर बेहतर हौतै इस कारणसँ भारत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पीछे छै आओर अच्छावला बात यही छै कि

थोड़ा बहुत मतलब अभी गवर्नमेन्ट कॉलेजमे यही एगो सुधार करना चाहिये मतलब पढ़ाइ लिखाइके मामिलामे थोड़ा बहुत मतलब अधिक मेहनत करना होतै यही कारणसँ आओर भी परिवर्तन होइ लगतै बस इतने ही बोलैले चाहै छी कि थोड़ा बहुत एकरामे ध्यान देल चाहियो टीचरके बस आओर यहाँके कुछ बोलैले नहि चाहै छी कमी तऽ बहुत छै अब एक कमी बतैयै तब ना कमीके तऽ यहाँ कमी नहि छै सबसँ पहिले तऽ शिक्षक जे छियै गाँवके मास्टर ओकरामे पहिले परिवर्तन करैके चाही ओकरो परिवर्तन हेतै तऽ बहाली आओर थोड़ा टेक्नोलोजीके बारेमे भी जानना मतलब इसकुलमे बताना चाहिय इसकुलमे ओकर बारेमे बतेतै तब ना आगू बच्चा आगू मतलब आगे सोचतै जैसे कि प्राइवेट इसकुले सनि भारतमे तऽ मतलब बच्चेसँ होइ छै कि ओहिमे एजुकेशनमे बहुत परिवर्तन करलो गेलो कंप्यूटरके पोर्टलके बारेमे बताबै छै गेमिङ्गके बारेमे बताबै छै

खेलमे भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहिए बस इतने कहैके छै